हाँ हमारे मध्य प्रदेश में कई प्रकार के प्रमुख परिवहन के तरीके नेटवर्क आ चुके हैं जैसे हमारे ग्वालियर में सबसे पहले रेलवे एस्टेशन आया और रेलवे इस्टेशन से पहले सड़कें बनी जब हमारा रेलवे इस्टेशन आया तो रेलवे की जो हमने यात्रा की तो हमें बहुत सुविधाजनक लगी जैसे ही धीरे धीरे धीरे धीरे बढ़ बढ़ के हमारे यहाँ हवाई अड्डा भी बना हवाई अड्डा हमारे ग्वालियर में पहले से था लेकिन एक और हवाई अड्डा हमारे यहाँ बनने जा रहा है ग्वालियर में बहुत सारी सुविधाऍं ऐसी हो चुकी हैं जैसे आस पास के कुछ शहर है जैसे शिवपुरी है अशोक नगर है गुना है बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग बहुत दूर की यात्रा करते हैं तो उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वो यहाँ से आ सकते हैं हमारे मध्य प्रदेश में ग्वालियर में बहुत अच्छा एक प्लेटफॉम मिला है जैसे रेलवे इस्टेशन तो है ही अगर लोगों को जल्दी पहुंचना है तो हमारे यहाँ दो दो हवाई अड्डों का उद्घाटन होने जा रहा है एक पहले से था एक और होने जा रहा है तो बहुत सारी समस्याऍं जो पहले आती थीं वो वो अब समस्याऍं हमारे जीवन में नहीं है अब समय का इंसान बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहा है उस समय का ध्यान रखते हुए लोगों की समस्याऍं जो पहले थी वो अब खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे समय बहुत अच्छा आता जा रहा है रेलवे इस्टेशन था तो बहुत सारी भीड़ हुआ करती थी तो हमारे ग्वालियर में अबी रेलवे इस्टेशन प्लेटफॉम चार तक था अब हमारे ग्वालियर में रेलवे इस्टेशन प्लेटफॉम छः तक रहेगा तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं हमारा हवाई अड्डा पहले था अभी भी है लेकिन एक और हमारे शहर में ग्वालियर में एक हवाई अड्डा और बनने जा रहा है जिससे फ्लाइटें आएंगी लोग समय की बचत के कारण फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं लोगों को अपने समय को बचाना है तो जो समय ट्रेन में लगता है उससे कम समय बहुत कम समय फ्लाइट में लगता है वो समय से भी पहुँच पाएंगे और बहुत सारी जो समस्याऍं उनको सामना करना पड़ती थी तो अब उन समस्याओं को उनको सामना नहीं करना पड़ेगा इसी कारण हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमारा शहर बहुत आगे बढ़ता जा रहा है